जय झूलेलाल ॿुधायो दादी मां तव्हां जी छा मदद करे थी सघां तव्हां ॿुधायो गरिमी जी वेकेशन में वञिणा अहियो त मां हुनजे हिसाब सां तव्हां खे ॿुधायांव जॻहि अच्छा ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो तव्हां खे कहिड़ी जॻहि ते वञिणो आहे त असां हुनजे हिसाब सां ॿुधायूं अच्छा त गरिमी जे लाइ कुल्लु मनाली महाबलेश्वर इहे जामु सुठियूं जॻहियूं अथव वञण लाइ फेमेली सां कशमीर शिमला इहे सभु ॾाढियूं सुठियूं जॻहियूं अथव वञण जे लाइ तव्हां ॿुधायो तव्हां खे कहिड़ी हिकु जॻहि पसंदि थी अचे त हुन हिसाब तव्हां जो असां पेकेज करे था सघूं ॾाढियूं सिठियूं जॻहियूं अथव इहे हिते गरिमियुनि जे वेकेशन जे लाइ त ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो तव्हां ॿुधायो त पोइ मां तव्हां उनजे लाइ तव्हां खे ख़र्चो त तव्हां जा फेमेली मेंबर घणा अथव तव्हां ॿुधायो उन हिसाब सां त पोइ मां तव्हां खे ॿुधायांव टिकेटनि जो ख़र्चो कहिड़ो थींदो घणा मेंबर आहियो तव्हां छह ॼणा आहियो त उन हिसाब सां ॾह लख जे हिसाब सां थींदो आहे ख़र्चो त मां इहो तव्हां खे फाइव स्टार होटल जो पेकेज थी ॿुधायांव तव्हांखे थ्री स्टार जो पेकेज खपेव त पोइ मां हुन हिसाब सां बजट ॿुधायांव थी तव्हां खे घणो थींदव इहो फाइव स्टार जो ॿुधायोमांव तव्हां खे मां हुन में मां तव्हां खे होटल डाइवर गाइड सभु अची वेंदा इंक्लुड थी वेंदो आहे उन में पेकेज में सभु टिकेट्यूं बि अचणु वञणु सभु उन में ई अची वेंदव तव्हां जो बजट छा हुयो हू ॿुधायो अच्छा ठीकु आहे थी वेंदव पंज लखनि ताईं थी वेंदव हलेव त ॿुधायो तव्हां हा हा तव्हां खे तव्हां का बि चिंता न कयो तव्हां खे कहिड़ी बि न ईंदव प्रॉब्लम सभु सुठी तरह थी वेंदव ॿार बि इंजॉय कंदव तव्हां खे स्टेशन ते बि सभु अची वेंदव ड्राइवर वठणु होटल बि बुक थी वेंदव सभु थी वेंदव हुन में तव्हां खाली ॿुधायो तव्हां चिंता न कयो का बि तव्हां खे थ्री स्टार होटल जे लाइ मां ॿुधायोमांव तव्हां कहिड़ी बि चिंता न कयो हुन में होटल जो बि ख़र्चु थी वयुव गाइड बि मिली वेंदव टिकेटूं बि थी वेंदव सभु कुझु थी वेंदव तव्हां ॿुधायो त मां तव्हां खे हुन हिसाब सां ऐं तव्हां चारि महिना अॻु मूंखे फ़ोन कई आहे त मां तव्हां खे अञा डिस्काउंट करे करे ॿुधाईंदीमांव तव्हांजा पंजाहु हज़ार ताईं डिस्काउंट थी वेंदव ठीकु आहे जय झूलेलाल